हम मिथिला पेंटिंग कऽ रहल छी आओर एहिमे मिथिला पेंटिंग मे बहुत चीजक प्रचलन छै जेनाकि मछली मोर राम सीता राधा कृष्ण हमरा ईसभ सभ किछु बनबै मे बहुत नीक लागैया लेकिन ओहियोमे सबसे विशेष हमरा नीक लागैया राम सीताक चित्रण केनाइ कियाकि ई हमरा मिथिलाक परम्परा रहि गेल अछि आओर जखन हमसभ ई चित्रक बनबै छी तऽ लोक ओ चित्रक देखे छै तऽ लोक कहियो ई नहि बिसरतै जे ई हमरा मिथिलाक परम्परा रहि गेल अछि आओर हमसभ जेनाकी पाग पर बनबै छी मिथिला पेंटिंग आओर दोपटा पर बनबै छी रुमाल पर बनबै छी सूट पर बनबै छी बहुत किछु पर बनबै छी आओर हमरा सभके आर्डर आबैया आओर एहिसँ ई की होइ की छै तऽ हमरासभक किछु अपन जेबखर्चा लऽ पैसों भऽ जाइ छै किछु काज कऽ लै छियै ताहि दुआरे नीक लागैया हमरासभके ई पेंटिंग करै मे आओर आगुओं हमसभ ई काज करऽ चाहबै आओर राम सीताके स्वयंवर होइ छै से सभ बनबै मे बहुत नीक होइ छै राम सीता जीक जहन स्वयंवर भेल रहै तऽ ओ सभ किछु बिसरबै नहि ताहि दुआरे हमसभ ई पेंटिंग कऽ रहल